हमसब जे बाहर चलि गेलहुँ कतौ तऽ कतौ गेलहुँ ने कतौ जाइ ने छी मर मर्जेन्सी भेल कतौमे गेलहुँ मास करै लए गेलहुँ कतौ जे गेलहुँ ओइठमा कल्पवासीमे तऽ अगल बगल लोगके कहि गेलहुँ घरमे परिवारमे लोग रहल तऽ उ रहलथि तऽ ओ सुरक्षित हुनकर पौधा सबके कयलथि ओ सब देखलथि रहलथि जे बकरी छ्करी नहि खाइ कोनो चीज खाइ नहि ओकरा कोना देख रेख हेतै फेर घरमे जतेक चीज छै सब उ सम्हारलथि कयलथि नहि भेल तैयो से तऽ अगल बगल लोकके कहि गेलहुँ जे अहाँ सब देखबै हम अबै छी कल्पवासमे सँ एक महीना कल्पवास कतौ गेलहुँ तऽ तऽ ओहिठामसँ अयलहुँ तऽ ओ सब देखलथि रखलथि सरियाके फलना कयलक एना फूल तोड़लथि कि पौधा सबके देखलथि जे फड़ फुल भेलै जामे तामे ओ सब खेलथि तहन फेर हम अयलहुँ तऽ फेर कयलहुँ ताबे ओ सब अपन राखलथि तऽ देखलखिन कयलखिन ओ सब सबटा देख भाल हमरा सबके सुविधासँ हम हुनकर देखलियनि ओ हमर देखलथि हमसब एकठमा रहै छी तऽ सबमे सब एकठाम मेल मिलाप कए कऽ रहै छी जे हुनकर ओ देख रेख कयलखिन तऽ हमरो देखै छी तऽ हमहुँ हुनका सबकेँ देख रेख करै छियनि सब देख रेख कए कऽ हमसब एकठमा जाइ छी तऽ कल्पवासोमे कतौ तऽ ओहियोठमा सब एकट्ठा रहै छियै आओर एतौ रहै छी हमसब सब गोटा मिलकऽ ओकर उ देखलथि ओकर उ देखलथि ओकर ओ रक्षा कयलखिन ओकर ओ रक्षा कयलखिन सबके सबके रक्षा करैत सबके सब गोटा देखैत रहै छी तऽ ओ सब गाछ वृक्ष कि पौधा पौधी कि घर अङ्गना सबके सुरक्षित रही एहि सबमे हमरा सबके उपद्रव नहि रहैया तै सबमे हमसब एकदम सब सब समक्ष रहै छी बुझली आब ओना तऽ मरण हरणके कोनो बात नहि छै जे कखन ककरा की हेतै दैविये हाथके तऽ बात नहि छै कोनो तखन तऽ जे सुविधा हमरा सबके होइया से अपना जनित हमसब सुविधा तऽ करै छी अपन रक्षा तऽ सब करै छी हमहुँ सब रक्षा करै छी तहन तऽ आओर हमरा सबके जे बुझाइए ओतबी करब हमसब अब आओर हमरा सबके की कए सकै छी आओर सब तहन तऽ